भारतके हर कोनामे घूमयवला बढ़िआँ बढ़िआँ जगह छै जेना जोड़ि लियौ मुम्बइ इहो मे बहुत बढ़िआँ जगह हइ कोलकाता कोलकातो मे बहुत बढ़िआँ जगह हइ बिहारमे तऽ जादा जगह नहि छै लेकिन पटनोमे बहुत बढ़िआँ बढ़िआँ जगह खुलि गेलै हँ आओर जइयौ उत्तराखण्ड वहाँ तीर्थस्थल बहुत बढ़िआँ बढ़िआँ घुमयवला स्थल छै आओर बहुत बढ़िआँ बढ़िआँ स्थल उत्तर उत्तरप्रदेशमे पश्चिम बंगालमे